जीअं त असांखे ख़बर आ कि डेंगू ऐं मलेरिया ॿई मच्छरनि सां पैदा थींदा आहिनि ऐं इहा बीमारी अहिड़ी बीमारी आहे की जेके अगरि साफ़ सफ़ाई तव्हां रखंदा डेंगू में त इहा आहे कि अगरि जीअं तव्हांजो प्लांट्स तव्हांजा लॻियलु आहिनि घर में हुते पाणी जो पाणी इकट्ठो न थिए पर डेंगू जो जेको मच्छर आहे हू पाणी जे गंदो पाणी अगरि तव्हां तव्हांजी सराउंडिंग में आहे त हुन सां इहा फैलंदो आहे ऐं हिकु वारी डेंगू थी वञे त तमामु ॾुखियाती थिए प्लेटलेट्स घटजी था वञनि ऐं बि तव्हांखे एडमिट थो थियणो पए हॉस्पिटल में त सभिनी खां सुठी ॻाल्हि त इहा रहंदी कि तव्हां पंहिंजी साफ़ सफ़ाई रखो ऐं सुठे नमूने तव्हां अगरि पाण खे रखंदव ऐं इहा ब्रीड न थिए मच्छरनि जी ब्रीड न थिए हुन जे लाइ सही सही साफ़ सफ़ाई सभिनी खां वॾी ज़रूरुत आहे